डोगरी लैंग्वेज़ जेह्ड़ी ऐ ओह् जिसलै अस लोग यूज़ करने ते इक्क फीलिंग ऑफ बिलांगिंगनेस आक्खनै दा मतलब ऐ कि इक्क अपनापन लगदा जेल्लै कि कोई स्हानू डोगरी बोल्लदा लभदा अस जेएंडके बिच ते अस डोगरा होने ते जिसलै बी सानूं कोई डोगरी बोल्लदा ते ओह्दे कन्नै अस फ्री होई सकने डोगरी इक्क साढ़ी रीज़नल लैंग्वेज़ ऐ होर रीज़नल लैंग्वेज़ जेह्ड़ी ऐ ओह् हमेशा अपने आप गी इक्क अपनापन फील होंदा जिसलै अस कि सेम बंदे कन्नै डोगरी जेह्ड़ी ऐ अस बोलने डोगरी लैंग्वेज़ अस बड़े अच्छे तरीकै कन्नै अपनी फीलिंग्स उनें ई एक्सप्रेस करी सकने अपने इमोशंस कोई एक्सप्रेस करी सकने अपनी लैंग्वेज़ इन्नी अपनी जेह्ड़ी फीलिंग्स न साढ़ियां ओह् होर लैंग्वेज़ च इन्नी अच्छी तरीके कन्नै एक्सप्रेस निं करी सकदे स्पोज़ अस अगर इंगलिश यूज़ कराने हिंदी बोलानै फ्ही बी अस इन्ना फ्री होइयै निं बोली सकदे जिन्ना असनी रीज़नल लैंग्वेज़ च अपनी डोगरी लैंग्वेज़ च बोली सकने इमोशंस साढ़े बड़े अच्छे तरीकै कन्नै बाहर आंदे जेल्लै अस अपनी लैंग्वेज़ यूज़ करने ते आक्खनै दा मतलब ऐ की डोगरी जेह्ड़ी ऐ लोग जेल्लै यूज़ करदे ते ओह् अपनापन ते जेह्ड़ी साढ़ी रीज़नल लैंग्वेज़ ऐ इसी बढ़ावा देना चाहिदा इसी इक्क कम्पलसरी सब्जेक्ट जेह्ड़ा ऐ ऐजूकेशन इंस्टीट्यूशन उसी इंटरड्यूस करना चाहिदा ताकी एटलीस्ट बच्चे जेह्ड़े न जित्थें उंदा बर्थ होये दा जित्थें पले दे बढ़े दे ते उत्थें जेह्ड़ी डोगरी ऐ एटलीस्ट उनें बच्चें गी आनी चाहिदी अज्ज दे टाईम च मां बाप न ओह् शर्म करदे अच्छा मेरा बच्चा डोगरी बोल्ला दा ते एह् आह्ली फीलिंग निं होनी चाहिदी क्योंकि डोगरी अस डोगरे न अस शान कन्नै आक्खनै न ओह् इक्क फीलिंग होना चाहिदी ओह् इक्क भावना होना चाहिदी जित्थें तुस पले दे बढ़े दे जित्थें जनम लैते दा जित्थें थुआढ़ा बर्थ प्लेस ऐ उस चीज़ गी बोलदे शर्म निं करनी चाहिदी उसी ते शान कन्नै आक्खना चाहिदा की में डोगरी जेह्ड़ी लैंग्वेज़ ऐ ओह् मेरी अपनी लैंग्वेज़ ऐ ते गौरमेंट गी डोगरी सब्जेक्ट जेह्ड़ा ऐ उसी जादै कोला जादै इनहोम्स करना चाहिदा बढ़ावा देना चाहिदा ताकी लोग जेह्ड़े न अपनी लैंग्वेज़ गी अच्छी तरीकै कन्नै जानी सकन